हा मां शुरूआति खां ई शुरू कयो आहे मूंखे कच्छ जी कला ॾाढी ई वणंदी आहे मां पंहिंजे घर में गई कईं सजावट जूं शयूं ठाहियूं आहिनि जीअं त ॾोरी भई ॾोरीअ सां मां गणपति ठाहियो आहे ॾोरीअ सां मां घणेई साधन ठाहिया आहिनि ॾोरीअ सां पाण पट ते पेर जंहिं सां उघंदा आहियूं उहो बि ठाहियो आहे ॾोरीअ सां मां रुमालु बि ठाहियो आहे ऐं हिते जीअं सन्ही ॾोरी बि ॾाढी प्रख्यात आहे त सन्ही ॾोरीअ सां मां रुमाल ठाहिया आहिनि सन्ही ॾोरीअ सां कवर ठाहिया आहिनि ऐं उहे कवर मुंहिंजे घर में सजाए करे रखिया आहिनि ऐं उन्हनि ई ॾोरियुनि सां मटिके ते उहा ॾोरी पिरोए करे ॾाढो सुठे नमूने मटिको सजायो आहे